पयलींच्या काळांत चुकोन कोणाय कडेन हे पयलींचे पोन्ने मोबायल पळोवपाक मेळटाले तेन्नाच्या काळांत ते नवेच टीक टीक मोबायल जशें की आतां आमच्या रिमोटांग कशे बट्टण आसता तशेंच त्या मोबायलांक बट्टन आसताले सगळे नंबराचे बट्टन तितुनूत तेंचेर ए बी सी डी आसताली मॅसेजी टायप करूंक मेळटाल्यो खूब सुंदर अशे इल्लुशे खंयूय कॅरी इज्जिली करूंक जाता अशें आ बॉल्सान घालून अशें हे मोबायल आसताले आनीक चड अशें न्हू पूण एक कमीचें रिचार्ज केलें की त्या मोबायलान खूब वोगोत कोणा कोणा कोणाय कडेन आपल्याक जाय तेंचे कडेन उलोवपाक मेळटालें मागीर थोड्या काळान एयलो तो म्हणजे स्मार्ट फोन स्मार्ट मोबायल जेका टच स्क्रिनूय म्हणटात टच स्क्रिनाक लागून आमी आन तितुनूत आम फ्री अशें आमका मेळ्ळें ते म्हणजे सोशल मिडया जेन्नाच्यान टच स्क्रीन वो स मोबायल आयलो तेन्नाच्यान सोशल मिडया खूब बऱ्या तरेन वाडली सगळींत जाणा मोबायलाचेर खुब्ब रावपाक लागलीं सोशल मिडया म्हणजे फेसबूक वॉट्सॅप युटूप अश्यो खुबश्यो गजाली आसात सद्द्याच्या काळांत ह्या स्मार्ट फोना खातीर आनी ह्या सोशल मिडया खातीर आमचे मोबायल ना जाल्यार पान सुद्दां हालाना जर धा मिण्टां आमचो मोबायल बंद पडलो जाल्यार सुद्दां आमकां कितें करूं आनी कितें ना जाता कशें हीं धा मिण्टां वयतलीं कांय अशें जाता पयलीं आमी जेन्ना हेच धाकटे मोबायल पयलींचे मोबायल आशिल्ले तेन्ना इतलींय ह्या मोबायलांचेर अवलंबून आसा नाशिल्लीं मोबायलाचो हरशीं वापर कितें तर एकामेकाचो कनॅक्टिविटी जावपाक लागून एक पयस कोणू मोब मोनीस आसा जाल्यार तेंची काळजी घेवपाक आमी फोन करपाक लागोन ह्या मोबायलाचो एक्चुली वापर आनी तोच वापर पयलींच्या टीक टीक मोबायलान म्हणजे बट्टनाच्या मोबायलान जातालो पूण जेन्ना स हे टच स्क्रीन स्मार्ट फोन आयले तेन्नाच्यान आमी चडसो टायम मोबायलाचेरूत घाल घालोवपाक लागले फेसबूक वापरिना जाल्यार आमचो दीस वचाना बरें आमी एकामेका मनशाक वळखपाक विसरपाक लागलीं आपुलकेपण म्हणजे ए कितें आपुलकेपण हें खंय तरी पयस वचात रावलें आमी मोबायल यूज करता आसतना आमच्या कुशीक सुद्दां कोण येवन बोसलो जाल्यार आमकां खबर सुद्दां आसना इतलीं आमी त्या मोबायलान गेल्लीं आसता हांव म्हणिना की हे नोवे मोबायल आयलात ते पाड बरेंच कारण तेज्याक लागून आमकां कितल्योश्योच गजाली इज्जिली अवेलेबलूय जावपाक लागल्यो पयलीं आमकां कसली इन्फॉर्मेशन जाय कोसलोय प्रॉजॅक्ट करूंक लायलो स्कुलान जाल्यार आमी कितें करतालीं त लायब्ररीन वयतालीं आनी सगळी इन्फॉमेर्शन बुक्स काडून ती इन्फॉमेर्शन कलॅक्ट करतालीं घेतालीं पूण आतां थंय लायब्ररीन बीन वयचेंच पडना आमी गुगलार मारलें आमकां सगळी इन्फॉमेर्शन घरा बसलेले कडेन मेयटा तशेंच कोसलोय बूक जर आ मार्केटान अवेलेबल ना मार्केटान मेळाना जाल्या तो सुद्दां ह्या गुगल भावुचेर इज्जिली मेयटा त्यान भायर जर आमचो कोणूय मनीस आपलो लागचो मनीस जर खंयूय आवट ऑफ गोवा गोंयां भायर इंडिये भायर आसा आनी जर आपल्याक दिसलें म्हाका दिसलें की म्हाका तेका पळोवपाक जाय जाल्यार हांव तेका घरा बसलेले कडेन विडयो कॉल करून तेका पोळो शकता हें पयलींच्या मोबायलान नाशिल्लें पूण ह्या सगळ्या गजालींक लागून स्क्रीन टायमूय खूब वाडलो ह्यो स्क्रीन टायम वाडल्या कारणान खुबशीं दुयेंसांय वाडलीं खुबश्या जाणांक पयलींच्या काळान चुकून कोणायकूय चस्मा लागतालीं ह्या कारणान आतां पळयता तेंकां चश्मा लागलेलीं आसता कोण घालता कोणा घालना तशेंच पयलीं आमी रिचार्ज जें करतालें तें एक धा रुपया वीस रुपया भितर आमचें एक आठोवड्या भऱ्याचें तरी काम जातालें धर एक म्हयन्यांक मागीर कितले लागतले पन्नास आनी साठ रुपया तितून आमी कोणांक कोणांक आमकां जाय तेंकां फोन कॉल्सूय करतालीं आनी मॅसेजी जाय जाल्या मॅसेजीय धाडटालीं आनी त्या काळान चडशे हांव तरी ल्हान आशिल्लें तेन्ना चडश्यांक कडेन ते वॉडाफोनूत आसताले पूण जसो स्क्रीन टायम वाडनाका आमकां मॅसेजींचीच न्ही आमकांक जाय पडलो इंटर्नेट आतां म्हाजे कडेन आसा तोवूय जिवो जिवोन खूब बरी स्कीम हाडली म्हुणू सगळ्यांनीच जिवो सीम कार्ड घेतलें पयली फ्री म्हुणून दिलें आनी आतां हांव तरी दोनशे णव रुपयाचें रिचार्ज करतां ह्या रिचार्जान म्हाका दिसाक अमको इंटर्नेट आनी हांव कोणायकू कॉल करूंक शकता हांव तरी हें खूब कमीचेंच घालता पूण हांवेन खुबशे अशे भुरगे पळयल्या जावं म्हाका खुबश्या जाणांनी म्हटलां इवन म्हाज्या भयणीन म्हटलां आवय दीदी तूं फक्त दोनशे णव एक दोनशे णव रुपयाचेंच रिचार्ज करता गो आनी तें तुका इंटर्नेट पावता म्हाका चड इंटर्नेट लागाना म्हुणून म्हाका उपकरता पूण हेजे वयल्यान म्हाका हें कळ्ळें की सगळ्यांक कितलोसोत इंटर्नेट म्हणजे म्हयन्यांक भुरगीं सयंशी रुपया तरी मिनिमम त्या इंटर्नेटा फाटल्यान आनी स ह्या स्मार्ट फोना फाटल्यान घालतात